हम जे कूलर खरीदले छी ओ बहुत बढ़िआँ नहि हइ किछु दिन चलिके खराब हो गेलै हँ इससे बहुत परेशानी होइत छै